हँ हमरा आसपास चिरै चुनमुनी सब बहुत रहै छलए आइ से सात आठ साल पहिले बहुत सुन्दर परवा मेना सुगा सबके देखल जाइत छल जाहिमे ओ सब सुबह सुबह चुन चुनाइत रहितए आ दाना बिछै लए अबितए दुआरि दरबजा पर जखन धानक हुनक सीजन रहै छलै तऽ दाना बिछै लए आबितए आ खूब सुन्दर चुनचुन चुनचुन आवाज कऽ के हमरा सभके सुबह सुबह उठबै छलए हन आब ओ दिन नहि भेटैया आब ओ चिरै चुनमुनी नहि भेटैया आब ओ सुगा सब नहि भेटैया ताहि दुआरे